बगेरी देखैत छलियै पहिले खूब छलै आब नहि देखैत छियै हँ हठात कहिओ कहिओके कही मालूम पड़य हय ओ सबके चिड़ै आरके पता चनहि लै हय